ہیلو جی میری بات نور ریسٹورنٹ سے ہو رہی ہے جی جی جی میں جامعہ نگر سے یاسر بات کر رہا ہوں جی آپ کے ریسٹورنٹ میں اس وقت کون کون سی میٹھی ڈشیں دستیاب ہیں جی جی صرف اس وقت دو ہی میٹھی ڈشیں دستیاب ہیں شاہی کھیر اور شاہی ٹکڑے اچھا تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میرے گھر پر میرے دوستوں کے لیے ایک پارٹی رکھی ہے اس میں تقریباً سو لوگوں کی شرکت ہونی ہے اگر میں سو لوگوں کے لیے شاہی ٹکڑے اور شاہی کھیر بک کرواتا ہوں تو مجھے اس پر کیا آفر ملے گا اچھا دس پرسینٹ چھوٹ ملے گی تو مجھے یہ بھی معلوم کرنا ہے کیا مزید آئٹم یا مزید ڈشیں میٹھے میں آپ بنوا سکتے ہیں مثال کے طور پر لڈو اور رسگلے وغیرہ اگر آپ بنوا سکتے ہیں تو اس پر کیا آفر ہوگا جی اور ایک شخص پر کتنی رقم آئے گی جی جی تو مجھے میٹھے آئٹم کا آپ کو آرڈر دینا ہے جی ٹھیک ہے